मैं उज्जैन में रहती हूँ और हमारे उज्जैन में शिप्रा नदी भी है और बहुत सारे ऐसे तट हैं जहाँ पर सब स्नान भी करते हैं और जहाँ सब तैरने भी जाते हैं तो हमारे यहाँ गऊघाट है मतलब बहुत सारी घाट है जहाँ पर तैर भी सकते हैं और वहाँ कुछ पैसे भी नहीं लगते और मैं तो मतलब एक पुल में जाती थी तरण ताल नाम है जिसका और वहाँ पर यह सेफ्टी के साथ सिखाते थे क्योंकि अगर हमें तैरना नहीं आता है तो ऐसी हम किसी भी तट पे या किसी भी नदी में नहीं जाकर ऐसे ही तैर सकते हैं इसीलिए सबसे पहले मैं जब छोटी थी तो सीखने गई थी कि कैसे सिखाते हैं और फ़िर जब मैं सीख गई तो उसके बाद फ़िर मैं कहीं भी मतलब अब तैर सकती हूँ कहीं भी नदी हो तट हो या घाट हो कहीं भी पर थोड़े कम पानी में ज़्यादा पानी का बहाव में तैरा नहीं जा सकता क्योंकि उसमें पॉसिबल नहीं है बहाव ज़्यादा रहता है तो आप नहीं तैर पाते हैं इसीलिए और अभी तो नहीं जा पाती हूँ और तैरने से हमारी हाइट भी बढ़ती है उसके फ़ायदे भी होते हैं तो इसीलिए हमें तैराकी आनी चाहिए ताकि हमें कभी भी कहीं भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम तैर सके और अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि किसी को बचा सके तो हम वह भी कर सकते हैं